पक्षी पालन में कुछ सामान्य प्रकार के पक्षी कौन से हैं जो खेती और पिछवाड़े के आंगन के सेटिंग में पाले जाते हैं संकेत मुर्गियाँ बत्तख आदि आपके पास किस प्रकार के कुक्कुट जानवर हैं और आप अपने व्यवसाय का प्रबंधन कैसे करते हैं पक्षी पालन में मुर्गियाँ जो हैं उसे चारा दिया जाता है पक्षी पालन हम लोग उसके लिए एक ठो घर बनाया जाता है जालीदार उसमें मुर्गी पाला जाता है घर आंगन की सेटिंग में तो मुर्गी ही पाला जाता है लेकिन मुर्गियाँ बहुत कचरा करती हैं मुर्गियाँ में बड्ड फ्लू जैसी बीमारियाँ होती है हम उनके गंदगी से भी बिमार पड़ जाते हैं बड्ड फ्लू अगर पक्षी में बीमारी होना शुरू हो जाए तो आदमी जैसे मुर्गा खाता है तो आदमी को भी बड्ड फ्लू हो जाएगा बीमारी हो जाएगा आदमी बीमार पड़ जाएंगे और वो स्वस्थ होने में उन्हें समय लगता है इसलिए मुर्गी मुर्गी जो है बहुत गर्म पक्षी होता है उसे थोड़ा थोड़ा ही खाना देना चाहिए पानी पानी का भी उन्हें साधन किया जाता है पानी भी देते हैं उनके लिए चारा का व्यवस्था किया जाता है बाहर से चारा मंगाया जाता है और उसके बाद मुर्गी बच्चे अंडे देते हैं अंडे देते है वो अंडा भी आदमी खाता है गर्मी के समय में कम ही खाते हैं क्योंकि अंडा में बहुत गर्मी होता है अंडा सर्दी के समय में खाया जाता है और मुर्गी अंडा से ही फिर मुर्गा और मुर्गियाँ होते हैं तो मुर्गीपालन करके ही हम लोग अपना व्यवसाय को प्रबंधन का व्यवसाय का प्रबंधन कर लेते हैं लेकिन मुर्गी पालना एक हानी है मुर्गी बहुत बीमारी होता है कभी कभी बड्ड फ्लू आ जाता है तो इसी से दिक्कत होती है